औ बेफारि मोनो लांफैबालाय माथो माथो मैगं नांगौ लांफैदो आंलाय जिंखाया पानचास थाखा किजि दा पनचास थाखा चल्लीस थाखा हरो आं बुं बेसेनिब्लाथो लांफैनाय आंथ' होनखाबायना चल्लीस थाखा पनचास थाखा होन्नानै माथो माथो मैगं नांगौ

ओमफ्राय आं लाङोब्लालाय हरखानाय दा आङो लांफै दे आं दङ ना बेखौलाय आं रेडी खालामगोन आंनिआवहाय खागोदान आंनिआव खागोदान खागोदान दंखायो गोदान गोदान थाजा थाजा माल दे फैब्लानो जाबायना औ औ गुबुनफोरनिखौबा आं कनटेक्ट खालामा गुबुन गुबुनफोरनिखौबो आं कनटेक्ट खालामना बिहरजोबनाोसै नों फैदोल' लांफैदोल' औ आं जेखौ हरदों बे दामाखौनो लांदो बिसिनिखौबो माथो दे होनब्लालाय फैदोल' दे दोनबाय